नमस्ते सर नमस्ते कहे रहे हैं सर कहाँ जाना है आपको काशी में ये काशी सर नहीं ये जाएगी किसी नदी के साइड में चलना है या कहीं कुछ देखने चलना है तो बताएँ फिर अच्छा अच्छा जी जी जी तो उधर आज क्या देखेंगे धूप क्या जी जी बहुत ही होती क्या सर कहाँ सर उसका कोई जगह का नाम है सर जी जी आप आरती देखने चलेंगे काशी विश्वनाथ जी में है तो जी जी किलोमीटर के अनुसार सर चलता है जो जैसे दस रुपये किलोमीटर के अनुसार जाएगा पाँच किलोमीटर हाँ तब तक हम वेट करेंगे चार्ज बढ़ा बढ़ा देंगे और क्या सर जी जी अरे हम भी आपके लिए वेट करेंगे आप आरती करेंगे तो सर हम आपके लिए वेट करेंगे अरे नहीं लगेगा तो हमारा समय भी वेस्ट होगा ना सर इस समय तो समय बड़ा बलवान है इतना में आप जो वेट करेंगे वो चार कश्टमर और वो जो उसमें मैं भर लेंगे ना कितना कम कर दिया जाए सर उसमें क्या पाँच रुपये कर दिया जाए सर हमारे भी तो

किलोमीटर की जब चलेंगे जब उतरेंगे सर उसी में देख लिया जाएगा दस पाँच कम कर दिया जाएगा और जी सर जी यही सर होगा हाँ हमारे में जगह है पाँच छः लोग आ जाएँगे सर चार लोग आगे आ जाएँगे दो लोग चार लोग पीछे पीछे हो जाएँगे दो लोग आगे हो जाऍंगे बैठ जाएँगे जी जी अरजेस्टमेंट हो जाएगी नहीं हमारी सर पेट्रोल जी हो गया वो डीजल वाली है जी जी जी

नहीं मैं उसमें नहीं बैठूँगा सर मैं नहीं आरती में नहीं बैठेंगे मैं अपने आटो में बैठा रहूँगा

नहीं सर हमारा आटो कोई आके साइड ओइड मार दिया जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा मैं गरीब दुखिया आदमी हम सर आटो चलाते हैं कभी भी आ जाएँगे सर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग अपना दर्शन करें भगवान से विनती करें और फिर आएँ आप कुशल मंगल हम आपको उनके जगह पर छोड़ दिया जाए थैंक यू सर फिर आइए फिर